कांय वर्सा फाटलें किंवां सुरवातेक जेन्ना मोबायल आयिल्ले तें आनी आताचें जे नवें स्मार्ट फोन आयल्यात तातूंक खूब बदल जाला फाटलें तेंपार जेन्ना सुरवातेकच मोबायल आयिल्ले तेन्ना एकतर मोबायल वो गांवगिरो वाठारांत राविल्ल्यान हांव खूब उशिरान तो वापरपाक लागलों तरी आसतना एक याद जात ती अशी की मडगावांक आशिल्ल्या फ्रेंडाक तो तेन्नाचो मोबायल वापरतालो आनी मडगांव पावलो म्हणटरेर ताजो नंबर म्हज कडेन आशिल्लो आनी ताचो नंबर घेवून ताका तो धा नंबर लायता आसतना फाटल्यान झिरो लावन हांव ताजे कडेन उलयलों आनी ताका सांगलें हांव खंय आसा त्या पे फोना वेल्यान आनी फोन दवरलो आनीक एक अंदाज करून कितलें पयशें म्हूण विचालें जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें थर्टी टू बत्तीस रुपयां आनी म्हाकाय चक्कीत जालें पण मुकाट्यान हांवें तें पयशे दिले आनी थंय म्हज्या मित्राच्या वाट पळयत रावलो दोनूच मिनटां भितर म्हजो मित्र थंय आयलो आनी मागीर आमी म्हऱ्याक आशिल्ल्या हॉटेलाक च्या पिवपाक गेले आनी थंय ताका हांवें ती गजाल सांगली की तुका हे कॉल केल्लें म्हाका बत्तीस रुपयांक पडलां जाल्यार ताजेर ताजे उत्तर आशिल्ले की तो झिरो नंबर लावन लायिल्ल्यान म्हाका तेज्या दुप्पट म्हणजें चोवश्ट रुपयां इतलो चार्ज पडलां म्हण म्हणजे हो एक अनुभव तेन्नाचो आनी ताचे नंतर त्या वेळाचेर एक मोबायलाक एकूच सीम जातालें पण आतां हे नवें स्मार्ट फोन जे आयल्यात जातूंत एकादो मनीस एकत न्ही दोन तीन किंवां चारय कार्डां सिम कार्डां वापरपाक शकता ताजे नंतर आतां हे जे मोबायल आसात तातूंत कॅमेरा उरत बाकीचें फंक्शनींग उरत रेकॉर्डींग उरत हे जितल्या स्मार्ट रावन तूं वापरपाक शकता तितलो ताजो बरो उपयोग तूं करूंक शकता आतां इतलेंच जाला हे जितलें स्मार्ट फोन वापरपाक सोपें तितलेंच तें डेलीकेटूय जाल्यात आतां पयलीचें जे फोन आशिल्ले जे सिंपल सिंगल कार्डाचें सीम कार्डांचें तें तिलेंच स्ट्रोंग नाशिल्लें पडलो जाल्यारीय तो कांय टेन्शन उन्ना आशिल्लें आनी उन्नाय पूण आतांचें जें फोन आसाय ताका तुवें ती प्रोटेक्शन गार्ड म्हणून घाल बाकीच्यो आनी खुबशीं केर हेंग्ग जावपाचें प्रमाण अश्यो खुबश्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सांबाळून करपाक जाय आतां आताचो जो बदल जाला तातूंतल्यान आतां हांव म्हजोच अनुभव सांगतलो जाल्यार म्हज्या मोबायलांक हांव दोन कार्डां घालपाक जाता पूण हांव एकूच कार्ड घाला आनी तेंच हांव सगळ्याक वापरता आणी एकचदा तें जर चार्ज केलें म्हणजे ताचें अठ्यांशीं दीस ब्यायशीं दीस कित तरी म्हणजे जवळ जवळ एक तीन एक म्हयने आनी तो जो खर्च आसा तो सयशें तें सातशीं रुपया आनी तूं जाय तितलो वेळ उलय पयलीं तेंपार उलयत आसतना तुजी चार्जीसय बी म्हणजे सोंपतालें किंवां तितलेंच लिमीटेशन आसतालें पूण आतां तूं उलयत राव जाय तितलें पळयत राव म्हणजे फोन हो इतलो तुका फेसलीटीस मेळ्ळ्यात की तुजो टायम जो आसा तो कितलो घालप हें प्रत्येकट्यान थारावचें पडटा